हेल' बेयो अलंबार ट्रेभेल एजेनसि निफ्राय बुंदोंना आं नोंथांनि एजेन्सि निफ्राय मोनसे गारि बुक खालामदोंमोन गुवाहाटिआव थांनो थाखाय थांनो गोनाङाथ' फुङावनि सातथायावनोमोन दा आतथानि दाइन बाजिनिबो एसे बारबाय ओमफ्राय द्राइभारा दासिमबो गारिखौ लाना सौफैयाखै आरो आंनिसिम ओमफ्राय आं दा लेट जानायखाय थांला सानबाय आरोना आंनि केन्सेल आंनि बुक खालामनाय माबाखौहाय गारिखौ केन्सेल खालामनोसै